सिंधी हिकु शाहूकारु ॿोली आहे हुन वटि पाण जा लफ़्ज़ आहिनि पाण जो व्याकरण आहे पाण जो घाड़ेटो या बुनियादी साख़्त आहे इन में को दो राइ कोन्हे त सिंधी बग़ैर कंहिं ॿी ॿोली जी मदद सां ॻाल्हाए सघिजे थी ऐं लिखण में बि इस्तेमाल करे सघिजे थी पर इहा बि सचु आहे त का बि ॿोली शाहूकारु तॾहिं थिए थी जॾहिं हू पाण हुन में नवां लफ़्ज़ जुड़नि ऐं गॾो गॾु उहे उहा ॿियनि ॿोलियुनि सां गॾ बि लह विचुड़ में अचे उन्हनि जा लफ़्ज़ बि पाण में शुमारु करे जेकॾहिं असीं अंग्रेज़ी खे ॾिसंदासीं त असांखे अंग्रेज़ी में घणेई अहिड़ा लफ़्ज़ मिलंदा जेके हुननि ॿियनि ॿोलियुनि सां वरिता आहिनि हिते ताईं त हुननि हिंद जी ॿोलियुनि खे मां बि केतिरा ई लफ़्ज़ हुननि वरिता आहिनि ईअं ई साॻिए नमूने असीं जेकॾहिं सिंधी खे ॾिसूं त विरिहाङे खां पोइ जेके बि सिंधी लॾु पलाण करे सिंध मां हिंद मां हिंद में आहियां त उहा जॻहि जॻहि हंधि हंधि ते पखिड़िजी विया ऐं हिंद जंहिं सां सिंधी में केतिरा ई ॿियनि ॿोलियुनि जा लफ़्ज़ शुमारु थियणु लॻा असीं अॼु जे भारत ते जेकॾहिं नज़र विझंदासीं त भारत जे मानचित्र या नक्शे ते असीं ॾिसूं था त सिंधी उत्तर भारत खां वठी करे ॾखिण भारत ताईं पखिड़ियल आहिनि त न फ़क़ति उत्तर भारत जी ॿोलियुनि जा लफ़्ज़ सिंधी में हाणे गॾिजणु शुरू थिया आहिनि पर ॾखिण भारत जा बि केतिरा ई लफ़्ज़ सिंधी ॿोलीअ में शुमारु थियणु लॻा आहिनि हाणे असीं ॾिसंदासीं त उत्तर भारत जी ॿोलियुनि सां त सिंधीअ जो शुरूआति खां ई अॻु में ई घणो नातो रहियो आहे अवल त दार्तिकी ॿोलियुनि सां गॾ बि सिंधी जो नातो रहियो आहे पर पोइ बि उत्तर भारत जी ॿोलियुनि सां हुनजो नातो वधीक रहियो आहे ऐं उत्तर भारत जी ॿोलियुनि सां वधीक नातो रहणु सबबि उत्तर भारत जी ॿोलियुनि जा लफ़्ज़ सिंधीअ में वधीक शुमारु थियणु लॻा आहिनि जेकॾहिं असीं संस्कृति खे सकाफ़ती तौर ते बि नज़र विझंदासीं त सिंधी जे ॻाल्हाइण जे तरीक़े या हुन जे अंदाज़ ते बि घणो फ़र्क़ु पियो आहे असीं उल्हासनगर में ॾिसंदासीं त उल्हासनगर में महाराष्ट्रियुनि जे माण्हू जीअं हिंदी ॻाल्हाइनि था या जीअं मराठी ॻाल्हाइनि था त उहो अंदाज़ु हाणे सिंधीअ में शामिलु थियणु लॻो आहे जीअं त असीं इंदौर या भोपाल जे पासे जे माण्हुनि खे ॾिसंदासीं त उहे बि इंदौरी हिंदी जेका आहे हुते जे माण्हू हुते जा माण्हू जेके हिंदी ॻाल्हाइनि पिया हुते जे ॻाल्हाइण जो अंदाज़ु जेको आहे उहो सिंधीअ में शुमारु थियणु लॻो आहे पर हिन सां इहो नुक़सानु थियो आहे त सिंधी जे जेको पाण जो ॻाल्हाइण जो अंदाज़ु आहे ऐक्सैंट आहे उहो ग़ुम थींदो पियो वञे शायदि मां जीअं ॻाल्हायां पियो हुनमें बि मुंहिंजे पासे जी ॿोलीअ जो नज़र तव्हां खे साफ़ु ॿुधण में ईंदो हूंदो पर पोइ बि हिन सां जेकॾहिं माण्हू पंहिंजो वीचारु वसीह रखे या हीअं चए वठो या पंहिंजा ख़्यालाति वसीह रखंदो त पोइ इहो सोचंदो त भले अंदाज़ु ग़ुम थी वञे पर ॿोली ग़ुम न थियणु खपे त ॿोलीअ जो वाधारो त तॾहिं ई थींदो जेकडहिं असीं हुन खे ॻाल्हाईंदा रहंदासीं हा ठीकु आहे सांस्कृतिक ॾे वठु या सकाफ़ती ॾे वठ सां कॾहिं फ़ाइदा थींदा आहिनि कॾहिं नुक़सान बि थींदा आहिनि शायदि सिंधीअ ॿोली खे अॻिते हली फ़ाइदो वधीक थी वञे अञा असांखे न नुक़सानु नज़र अचे पियो पर कोई बि इन्हनि सभु ॻाल्हियुनि जे बावजूद बि मूंखे ईअं लॻे थो त जेकॾहिं असीं पंहिंजी सोच खे वसीह रखंदासीं त असीं ॾिसंदासीं त जेके बि लफ़्ज़ या जेको बि अंदाज़ु सिंधीअ ॿोली में हाणे शुमारु थिए पियो जेकॾहिं असीं हुन खे सिंधीअ जो ई अंदाज़ु ठाहे छॾूं वरी उन खे चऊं त इहो बि सिंधीअ जो ई हिसो आहे जीअं अंग्रेज़ अंग्रेज़ी माण्हू अंग्रेज़ीअ जे लाइ इंडियन इंग्लिश एशिऐटिक इंग्लिश चवणु शुरू करे छॾियो आहे तीअं असीं बि चवणु लॻी वञूं त पाकिस्तान में अॼु जेको सिंध जेको आहे असांजो पाकिस्तान में आहे त हुते जे लाड़ जे हिसे जी हे सिंधी ॿी आहे तीअं ई असीं बि चऊं त हिंद जी सिंधी कुझु ॿी आहे कुझु जुदा आहे कुझु अलॻि आहे हा हुनमें हू खालीसपणो भले न हुजे पर कॉकटेल थियण खां बावजूद बि उहो पंहिंजे पाण में सुहिणी आहे त मूंखे त ईअं ई लॻे थो त हिन सांस्कृतिक ॾे वठ सां असांजी सिंधी ॿोली वधीक शाहूकारु थींदी